हैलो हरे माधव ट्रैवलिंग सर्विस हा में हा मां सुरेश रोचवाणी ॻाल्हाए रहियो आहियां हा मूंखे हितां जवरपुर लाइ बेड़ाघाट धुआंदार ॾिसण लाइ ऐं ॿ गाॾियूं खपनि हा हा पर ड्राइवर न खपे एसी गाॾी खपनि असां पाण ड्राइव करे वेंदासीं हा त तव्हांजो छा भाड़ो आहे गाॾीयुनि जो पर किलोमीटर आहे या पुरो कोई बुक कंदा आहियो अछा त हाणे ॿुधाईंदो या थोरी देरि में या तव्हां वटि कोई पंपलेट वग़ैरह हुजे त उहे व्हाट्सअप कयो असां यार दोस्तनि खे ॾेखारईं कीअं हुयूं त हुन जो पूरो भाड़ो ॿुधाइजो गाॾी पर एसी खपनि ऐं परिते न आहे नवे किलोमीटर आहे धुआंदार में बेड़ाघाट जो कोन हुते असांखे ट्रैवलिंग करिणी आहे गाड़ी ॿ खपनि एसी खपनि ड्राइवर बिल्कुल न खपे वरी हुन जो केरु ख़र्चो कंदो ड्राइविंग असां पाण करे वेंदा आहिनि ड्राइविंग तव्हां हुन जो भाड़ो ॿुधायो ॿिनि जो त असां बुक करायूं या व्हाट्सअप कयो ठीकु आहे